سب ٹھیک ہیں آپ سے بھی جی ہاں ہوں سب ٹھیک ہے اللہ کا فضل ہے اللہ کا فضل ہے میرے پرسوں نواسہ نواسی آئے تھے آج کل ہر چیز فون میں ہو گئی اور بھی ہوگی سب ایجی ہو گیا آج کل فون میں دیکھنے کا جی ہاں ہاں ہر چیز آ گئی ہر چیز آ گئی آپ نے پر میں دیکھ دیکھ کے سب بنا لے سکتے اور گھر کی مصروفیات کیا ہیں اچھا اچھا سب اچھا ٹھیک اچھا جی ہاں وہ روٹی میکر بھی آ گیا ہے صرف بنا لے سکتی ہوں آج کل ہر چیز آسانی ہو رہی ہوں ہاں ہاں سب ٹھیک ہے ہاں سب خیریت سے ہے ڈش میں بریانی بنا رہے تھے میٹھے میں نہیں کدو کی کھیر بنائی جی ہاں بچ بچوں ہاں بنا لیتے جی بنا لیتے

ٹھیک ہے رکھ رہی ہوں میں فون ہاں سب بخیر اچھا ٹھیک ہے آپ بھی آپ اپنا خیال رکھیے اللہ حافظ